جی سب سے پہلے تو میں بہار سے ہی بلونگ کرتا ہوں اور جا کے بہار کا تو ہے فیسٹیول جو تہوار ہوتا وہ اہم ان بہت ضروری جو خوشی کے آنند میں ہم لوگ مناتے ہیں وہ ہے چھٹ پوجا چھٹ پوجا جو کہ جو ایسا چیز ہے جو اس میں آدمی وہ دیپاولی کے واد آتے ہیں چھٹ پوجا جو چھ دن اس کو بہت سوک اور سمان سے مناتے ہیں چھ دن کے بعد وہ چھٹ پوجا ہوتا ہے چھٹ پوجا میں جو ہے پانچواں دن کا شام کو وہ جا کے پوکھر ندی کے کنارے منایا جاتا ہے وہ چھٹ جس میں وہ ہم لوگ خوشی اور اہم و اہم سے اس کو مناتے ہیں چھٹ پوجا اور چھٹ پوجا بہت فیمس اور بہت خوبصورت تہوار ہے بہار کا چھٹ پوجا اور جا کے محرم جیسے ہو گیا چھٹ پوجا صبح سویرے بھی شام میں منایا جاتا اور صبح میں منایا جاتا اور بہار میں ایک محرم ہے جو ہم لوگ کا بہت ہی اہم تہوار ہوتا ہے اس میں ہم لوگ بھی مناتے ہیں محرم جو ہم لوگ سب ہندو مسلم سب ساتھ میں مل کر مناتے ہیں محرم بہار میں تو انیکوں تہوار ایسا ہے جو خوشی سے مناتے ہیں یہ دو تین تہوار ایسا ہے جو چھٹ پوجا ہوا محرم ہوا بہت اچھے سے خوشی سے مناتے ہیں